मेरा इक बारी पेपर हा यूनिवर्सिटी उत्थै मेरा पेपर हा ते उ'नें केह् कीते दा हा कि यूनिवर्सिटी आह्लें डेट शीट चेंज करी उड़ी दी ही ते ओह्दे बारे मिकी नेहा पता हा ते में किसे केह् आखदे अलग सब्जैक्ट दा पढ़ा दी ही ते पेपर किसे अलग सब्जैक्ट दा हा फ्ही मेरी फ्रैंड नै मिगी सनाया कि तूं केह् आखदे तूं करी ओड़ेआ लर्न जां फ्ही इ'यां उन्नै मिगी सब्जैक्ट दे बारे च पुच्छेआ में उसी सनाया कि आं मिकी कैह्दे एह् सब्जैक्ट दा अ'ऊं पढ़ा दी ते ओह् मिगी आखदी कि एह्दे सब्जैक्ट दा ते कोई पेपर नी ऐ ते तूं एहदा की लर्न करा'रनी मिगी टैंशन होई गेई कि एह् एह् केह् आक्खा दी फ्ही मीं डेट शीट दिक्खी उन्नै मिगी इक रात पैहलें मिगी इ'यां पता चलेआ पेपर ते

ना फ्ही में केह् कीता कि अपने दिमाग गी मनै'गी शांत कीता पूरी रात मेह्नत कीती अच्छी तरह कन्नै पेपर दी तैयारी कीती जिन्ना मेरे कोला होई सकदा हा ते अगले दिन अ'ऊं पेपर देने गी गेई मेरा अच्छा पेपर होई गेआ शैल होई गेआ मेरे शैल नंबर बी आई गे ओह्दे बिच मेरा पेपर पास बी होई गेआ ते बस्स मारल इ'यै कि असें अपने दमाग गी शांत रक्खना कोई बी कोई बी एह् के सिचुएशन आई ज कोई डरना नेईं साढ़े कोल बहुत टाइम होंदा ते जिन्ने टाइम बिच अस्स अस मतलब जिन्ना करी सकदे उन्ना अस्स उन्ना असेंगी करना चाई'दा ज्यादा टैंशन लैने दी कोई ओह् दी होंदा हर इक चीज हर इक प्राब्लम गी अस हैंडल करी सकदे ठीक ऐ